ویلکم سر ویلکم خیریت سے ہیں جی بولیے حکم ہو او آپ کہاں سے بول رہے ہیں کس طرح کی زمینیں چاہئے آپ کو مال بنانا ہے مارکیٹ میں چاہتے ہیں نہیں تو ہمارے پاس دو تین قسم کے اس طرح کی زمینیں ہیں جگہ جگہیں ہیں ہمارے پاس جگہیں ہیں ٹھیک ٹھاک اس طرح کی زمینیں جہاں آپ مال بنا سکیں ہال بنا سکتے ہیں یا جو چاہیں وہ بنا سکیں البتہ یہ ہے کہ لوکیشن اور علاقے کے اعتبار سے قیمتیں اس کی ہیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ ڈھائی لاکھ پلس گز ہے جو مارکیٹ کے علاوہ ہے وہ دو لاکھ پلس ہے اور جو ٹھیک ہے اور آپ کی خواہش ہے اور آپ کی چاہت کے مطابق ہی دی جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں دیکھیں سمجھیں ساتھ میں چلیں تمام لوکیشن کو دیکھیں تمام زمین کو پھر جہاں آپ کو پسند ہے وہاں لیجیے تمام قوانین قوانین کے ساتھ لیگل ہے پورے طور پر ہمارے پاس کاغذات اس کے موجود ہیں اور تمام چیزیں اس میں کسی طرح کا کوئی فراڈ آپ کو نہیں ملے گا یا بعد میں کسی طرح کی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی جی تو جس طرح سے آپ بہتر سمجھیں تو آپ منڈے کو دوپہر کے وقت ہمارے یہاں آئیے اور بیٹھتے ہیں اس کے بعد آپ انتخاب کیجیے نہیں فرائی ڈے کو ہمارا لندن کا سفر ہے تو نہیں ہو سکتا ہے ذرا بزنس جی جی بزنس مین ہیں تو بہت ساری مصروفیات رہتی ہے کبھی لندن کبھی امریکہ کبھی سعودی کبھی ہندوستان جی پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ زمین بکی ہے یا ہمارے پاس ہے ممکن ہے کوئی گاہک آئے اور اچھا کسٹمر ملے ہم بیچ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے